पशु चाराके अहाँकेॅं भूसा आनै छियै ओकर चारा आनल जाइ छै चारा आनि कऽ ओकरा दै छियै पशुके गहूॅंमके आटा दै छियै मक्कइके आटा दै छियै ई सब दै छियै ओकर अहाँकेँ गोबर उठाबै छै नौकर गोबर उठाए कऽ ओकर अहाँकेँ जलावन बनै छै पशु दूध दै छै दूध दै छै ओहि दूधके औंटै छियै ओकरा दही जमाबै छियै दही जमाए कऽ बच्चा सब खाय छै पशुके नहाबै छै ओहिसँ पशु सुरक्षा रहै छै